हाँ मनुष्य है जो अपनी जड़ों से काफ़ी जुड़ने जुड़े रहना चाहता है जो हमारे यहाँ की जड़ें हैं जो काफ़ी पुरानी जो पल हैं उनको याद करके काफ़ी खुश रहता है और जो हमारी जो हमारे बारे में जो जानते हैं आप जो भी हमारी जो यादें हैं हम उनको सजाए रखना चाहते हैं क्योंकि हम बहुत कुछ समय पहले सभी घरवाले एक साथ में बैठके अच्छे से बातें करते थे अच्छी बुरी बातें करते थे सब प्रकार की तो इस वजह से हमें बहुत ख़ुशी मिलती थी सारे पलों को हम एक दूर सभी कामों को एक दूसरे की सहायता से करते थे तो ये हमें बहुत ही अच्छा लगता था